नमस्ते सर अरे सब्ज़ी वब्ज़ी बेचते हैं आप हाँ तो हमको सब्ज़ी चाहिए थी गोभी मटर आलू कैसे है सब अरे तो अरे तो भाव से लगा दीजिए हमको सारा चाहिए बियाह है ठीक है तो अब हिसाब से सारा लगा दीजिए हम ले जाएँगे हमारे पड़ोसी के यहाँ भी पड़ा है उनके यहाँ भी चाहिए अरे हमको तीन दिन बाद चाहिए

नहीं तो सारा भाव से लगा दीजिए गोभी पन्द्रह रुपया कर दीजिए फूल अरे ज़्यादा चाहिए ना थोड़ा चाहिए तो हम ले लेते लेकिन हमको ज़्यादा ना चाहिए ऐसे मतलब यह किसान हम किसान आदमी हमको गरीब आदमी हैं

नहीं हम पाँच छह लोग से पूछे थे तो बता रहे थे कि नहीं वह सब्ज़ी ठीक बेचती हैं तो हम आप ही के यहाँ आए हैं दूसरे के यहाँ नहीं गए हम है हमारे बगल में एक ठो लड़का है बस आ रहा है अरे तो भाव से लगाइए ना हम सबके यहाँ नहीं गए हैं आप ही के यहाँ आए हैं तो कुछ कम करेंगी ठीक है तो दो दिन बाद हम मैज़िक से आएँगे सारा अपना हिसाब विसाब उस दिन ज़्यादा सब्ज़ी रखे रहिएगा ठीक है ठीक